साढ़े इलाके बिच्च जेह्का पानी औंदा तां पानी औंदा नलकें दा पानी औंदा रदैं पानी औंदा कदैं नी औंदा कदैं सुक्की जंदा कदैं नी औंदा ऐ बौलियें दा पानी औंदा जादा गर्मी होऐ जादा गर्मियें दी बजह् कन्नै पानी सुक्की जंदा कदैं कदैं औंदा फ्ही बड़ा शैल पानी औंदा ठंडा पानी औंदा नलकें दा पानी औंदे कदैं शैल होंदा केईं बारी नेईं होंदा साफ पंपे दा पानी होंदा कदैं कदैं औंदा लाई घट्ट होऐ तां बिजली घट्ट होई जंदी फ्ही पानी घट्ट होंदा कि पानी सुक्की बी जंदा पानी घट्ट होऐ ता नेईं होऐ बिजली ते पानी आंदा रौंह्दा हफ्ते हप्ते औंदा कोईं बारी ऐसी होंदा कि दो दो हप्ते नी औंदा केईं बारी डेल्ली औंदा बौलियें दा बी बौलियै बिच्च पानी औंदा स्यालें स्यालें होंदा पानी बड़ा होंदा स्याले त्होई जंदा बरसांती पानी औंदा बरसांती पानी गंदां बड़ा होंदा बोलियें फ्ही मन नी करदा ऐ बड़ा गंदा पानी होंदा कुसे जगाह् साफ होंदा केईं जगांह् पर नेईं होंदा साफ बरसांती पता गै ऐ ते तुसेंगी बरसांती किन्ना गंदा होंदा बरसांती नेईं नलके दा पानी औंदा कदैं नलके दा पानी बी डेल्ली औंदा दूरा दा औंदा रौह्दा कदैं साफ होंदा बिच्च केईं बारी नेईं होंदा कदैं कदैं होंदा बिच्च बिच्च त्रै त्रै दिन होई जंदे पानी थ्होंदा गै नी ऐ फ्ही बौलिये पर जाैवना बौलिये दा आह्नना बौलियें दा पानी इसलै बड़ा गंदा होंदा केईं बारी जिसलै गर्मियां होंदियां सोहे दी ब्हार होंदा पानी सुक्की जंदा पानी बिल्कुल गर्मियें दे दिनें बड़े पानी होंदा कोरजमां पानी होंदे जेह्ड़े तां पता ऐ गर्मियें दे दिनें बड़ा घट्ट होई जंदा ऐ उस बेल्ले बड़ी शार्ट होंदी पानियें दी गर्मियें दे दिने पानी सुक्की जंदा नलके दा पानी औंदा केई बारी बिच्च बारी नलका पानी जित्थें दा मर्जी होऐ ओह् बी घटी जंदा कि कोरजमां पानी होंदा घटी जंदा कि प्ही सुक्की जंदा पानी फ्ही पंपे दा पानी औंदा लाईट अवा पंपे दा केईं बारी पंपे दा बी नी औंदा बौलिया दा पानी बिच्च बिच्च साफ होंदा कुसे जगाह् साफ होंदा कुसे नेईं होदा बौलिया बी इयैै हिसाव होंदा कदैं कदैं आंदा कदैं नेईं आंदा बिच्च बिच्च शैल होंदा पानी कुसे दिन शैल औंदा कुसे दिन बिल्कुल पीने गी दिन नी करदा ऐ फ्ही बड़ा इयां गंदा लगदा केईं बारी ऐसी होंदा कि बड़ा शैल शैल पानी होंदा केईं बारी इयां कड़वा कड़बा औंदा गले गी इयां खारश लगदी केईं बारी ऐसा होंदा कि बिजली कन्नै आंदा पंपे दा पानी फ्ही नेईं मन करदा पीने गी फ्ही सोचनी बौली दा थ्होऐ बौलिया दा पानी ठीक होंदा ठंडा ठंडा निकलदा बी कन्नै कोरजमां पानी होंदा ताजा ताजा पानी होंदा ते गर्मियें दे दिनोें कोरजमां पानी तुसेंगी पता ऐ सुक्की जंदा प्ही बड़ा घट्ट थ्होंदा असेंगी फ्ही ठंडा ते होंदा ऐ त्होंदा गै नी ऐ गर्मि यें दे दिने कोरजमां पानी सुक्की जंदा प्ही नेईं लब्भदा